हैलो शिवम होटल से बोल रहे हैं जी मेरे को खाने का ऑर्डर देना था आप लिख लीजीए जी आप लिख लीजिए दस तवा रोटी पाँच नान जी और सब्ज़ी में लिख लीजिए आप कम मसाले की दाल मखनी लिख लीजिए और पनीर लिख लीजिए और आप पाँच कटोरी दाल तड़का भी लिख लीजिए जी और और मीठे में आप लिख लीजिए आधा किलो काजू कतली जी और आधा किलो नारियल बर्फ़ी जी और आप सलाद भी दे दीजिएगा साथ में जी और यह खाना आपको एड्रेस बता देता रहा हूं वहाँ भिजवाना है आपको और हाँ एक एक मटर पुलाव और एैड कर लीजिए जी हाँ एड्रेस आप लिख लीजिए प्लॉट नंबर बारह रिवोल रोड चोट वाडा जयपुर जी और पेमेंट मैं आपको कैश कर दूंगा अप ठीक है कैश ऑन डिलिवरी कर देता हूं मैं ओक ओके धन्यवाद